किरकोळ बाजरा विशीं म्हाका चड म्हायती ना पूण शेतकारां कडच्यान डायरेक्ट घेवप आनी मागीर तें बाजारांत विकपाक बसप म्हणजे होलसेल रेटीन असो प्रकार घडये आसूं येता पूण फाटल्या कांय वर्सांनी जर आमी भाज्यांच्या दरांत कितलो बदल जाला हाचेर जर विचार केलो जाल्यार भाज्यो एक काळ आशिल्ल्यो ज्या वेळाचेर आमी आमच्या पोरसांत भाजी लायतालीं आनी ही भाजी आमी स्वता म्हणजे विकती घेवची पडनाशिल्ली आमी स्वता पुरती ती भाजी लावप आशिल्ली आनी स्वता पुरती खावप आशिल्लें ताच्या उपरांत भाजारान भाज्यो विकपाक लागले हो प्रकार पयलींय आशिल्लो पूण मागीर व्हडा प्रमाणान बाजारांत भाजी विकपाक येवपाक लागले एक काळ आशिल्लो ज्या वेळाचेर आमकां फक्त गांवठी भाजी मेळटाली पूण आतां गांवठी भाजी कमी पडपाक लागली आनी गांवठी भाज्यां पेक्षा चड जी भायल्यान येता म्हणजे आमकां बेळगांव म्हणजे कर्नाटक म्हाराष्ट्र ह्या भागांतल्यान येवपी भाज्यो आमकां मेळपाक लागल्यो लोक व्हडा प्रमाणांत भाजी खावपाक लागल्यात खरे पूण तरीकूय ही भाजी कितली बरी आसता तातूंत भितर वेग वेगळे तरेचे कॅमिकल घालून वाडोवप आमच्या पोरसांतली भाजी आसताली ती शेण खत घालून वाडोवप जाताली पूण आतां कितलेशे कॅमिकलांनी वाडयिल्ली ही भाजी आसता जी आमच्या भलायके खातीर बरी काय वायट होय एक व्हडलोसो प्रश्न आसा आनी ताच्या खातीर ही भाजी घेवप काय परत एका फावट आमी आमच्या पोरसांनी वचप असो एक प्रश्न येता पूण पोरसांत परत भाजी लायतले जाल्यार आमचे कडेन तें पोरसूं उरल्यात काय कारण आदलो काळ आशिल्लो ज्या वेळाचेर घर बांदतना फाटल्यान व्हडलें पोरसूं दवरुनूच हो सगळो विचार करुनूच घरा बांदताले पूण आतां परिस्थिती तशी ना आतां सगळ्यांनी इल्ले इल्ले जागे घेवन आपले पुरते कॉंक्रिटाचें जांगल करून दवरिल्लें आसा तातूंत भितर भाज्यो सुद्दा लायतले जाल्यार जागो ना अश्या वेळाचेर आमकां एक तर गांवठी भाज्यांचेर ना जाल्यार भायल्या भाज्यांचेर अवलंबून रावचें पडटा गांवठी भाजी करपी तरी कितले लोक उरल्यात कारण आमकां सगळ्यांक नोकरे फाटल्यान धांवपाचें आसता जर कोणी शेती करता आसत जाल्यार तातूं भितर म्हणजे खूब लोकांची मागणी आसा खरी पूण तीं मागणी अशी पुरवठो दिवपाची आमची तयारी आसा कांय ना म्हणून तर भायल्या भाजयेचेर आमकां अवलंबून रावचें पडटा सद्याक भाज्यांक व्हडा प्रमाणांत मागणी आसा तातुंतल्या तातुंत गांवठी भाज्यांक तर खरेंच खूब व्हडा प्रमाणान मागणी आसा गांवठी भाजी कोणी दोळे धांपून व्हरता कारण आमची गांवठी भाजी ताची रुचूय वेगळी आसता ही जालो भाज्यांचो गजाली पूण आमी जर ऑनलायन शॉपिंगा विशीं जर उलोवपाचें जालें जाल्यार ऑनलायन शॉपिंग सद्याच्या काळांत जर आमी पळोवपाक गेलीं जाल्यार इतलें जाल्लें आसा की आमी दुकानांनी वचून सामान हाडप हो प्रकार खूब कमी जावपाक लागला ऑनलायन आमी घर बसल्या आपल्याक जाय तें घेतात विकत विकत घेतात आमकां आवडना जाल्यार आमी तें परतून दितात आनी त्या बदलाक आमचे ते पयशेय परत मेळटा वा आमकां दुसरें सामान बदलून मेळटा एका वाटेन ही बरी गजाल की आमकां घर बसल्यार कितल्योश्यो गजाली आमकां आमकां जें जाय तें आमकां मेळपाक शकता कारण थंय वेग वेगळ्या तरेचें आमकां सुविधा आसता आमी कितें जाय तें तातूं भितरलें निवडून आमी आमकां जाय तें आमी विकतें घेवपाक शकता बट जाता अशें की घर बसल्या जेन्ना आमी खंयचेंय शॉपिंग करता म्हाका जाल्यार सदांच अशें दिसता की आमी जेन्ना बाजारांत वतालीं तेन्ना फेमिली बरोबर आमच्या घरच्यां बरोबर वचप जातालें आई बाबा किंवां भयण भाव हांच्या बरोबर वचप आनी आपल्याक जाय तें निवडून घेवन येवप एक तर घरच्यां वांगडा आमी वेळ दितालीं तांचे बरोबर थोडो वेळ घालोवप आशिल्लो पूण आतां हो वेळ घालोवपाचो प्रकारूच कमी जाल्लो आसा खबर ना आमकां इतलो टायम कित्याक ना आमकां खरेंच वेळ ना कांय आमी वेळ काडपाक सोदना आमच्या घरच्यां खातीर किंवां जायते फावटी अशें जाता की आमकां जाय तें आमकां थंय घेवपाक मेळना जेन्ना आमी ऑनलायन शॉपिंग म्हणटा तेन्ना ऑनलायन शॉपिंगान दोळे धांपून ते आमकां दितात तेंच आमकां घेवचें पडटा आमी दुकानांत वचून जर कितेंय घेवपाचें जालें जालें जाल्यार दुकानांत जेन्ना आमी वतात त्या वेळाचेर आमकां थंयचें मटिरियल कसलें आसतलें थंयचें सामान खंयच्या कॉलिटिचें आसतलें हें सगळें पळोवपाक मेळटा मनशां कडेन एक नातें वाडटा पूण ही नातीं आतां सद्याक जपपूय खूब कमी जाल्यां आनी ऑनलायन शॉपिंग किंवां मनीस मोबायलाचेर चड आहारी गेल्ल्यान आमी ऑनलायन शॉपिंग करप किंवां ऑनलायन ज्यो गजाली घडटा ताका चड प्रिफर करपाक लागल्यात